پانچ ہزار چار سو بتیس آٹھ ہزار ایک نو ہزار تین سو پچپن تین ہزار چار سو پچپن آٹھ لاکھ پچہتر ہزار